नमस्ते डाक साहब धन्यवाद सर पिछले दो तीन दिन से कुछ हाथ पैरों में दर्द रहता है और सर दर्द थोड़ा ज़्यादा रहता है नींद भी कम आती है

जी नहीं सर जी जी नहीं रात में भी थोड़ा मतलब एक दो घंटे सो गए तो सो गए वरना नींद बहुत कम बहुत ही कम आती है जिसके कारण शायद दिमा सर भारी भारी सा रहता है जी नहीं रेगुलर कुछ नहीं मतलब ऐसे वैसे कभी कभार कुछ हो गया तो हो गया जी कभी कभार जी जी जी सर जी सर उसके लिए सर कभी कभार हम पेन किलर वगैरह खाते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है नहीं नहीं उसके साथ नहीं खाते हैं ना हमने बताया ना हम रेगुलर नहीं करते हैं तो मतलब जैसे कभी कभार कभी कुछ भारीपन सा लगे जी जी जी जी ठीक है सर फिर हम

जी सर आप जी जी जी आप तीन दिन की दवाई फिर लिख दीजिए उसके बाद फिर जैसा कुछ होता है हम आपसे मिल के बताते हैं जी अरे नहीं इतना ऐसा इतना कोई ऐसी कोई बात नहीं है ना सोचना है ना कुछ है फिलहाल कभी कभार वैसे भी आदमी बीमार हो जाता है चलिए आप जो कह रहे हैं ओह ठीक सर आप तीन दिन की दवाई लिख दीजिए

जी सर नमस्ते ओके